ہماری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی پانی ہے جو ہمیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ برتن دھونا کپڑے دھونا گھر دھونا اور بہت سارے چیزیں دھونا جھاڑوں پہ پانی ڈالنا پکانا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو پانی کا یوز ہوتا ہے اور پانی نہانا مُنہ دھونا بہت ساری چیزیں ہیں جو پانی سے استعمال ہوتی ہیں اور اس کی ضرورت بہت ہے ہم ہیں تو پانی ہے